मांखे सिंधी गाना ॾाढा वणंदा आहिनि जीअं सिक में अलाए जे छा में ई राजी आ इन खां पोइ तुंहिंजो मूंसां मिलणु अने मां बणजी कबूतर जीअं इन ॻायो आहे कमल भगत जे पुटु लवी भगत बि ॻायो आहे इहे सभु सिंधी गाना मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि हमेशह गुनगुनाईंदा रहूं हमेशह ॿुधंदा रहूं ॾाढो इंजोयमेंट ऐं मज़ो इंदो आहे